अब मेरे हिसाब से सभी भई शिक्षा जो है हर बच्चे का अधिकार है और स्कूल शिक्षा के बाद सभी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जाना ही चाहिए क्योंकि देखिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को चार लोगों से बीच में प्रदर्शित करता है अगर मैं बात करूं शिक्षा के बिना जीवन की तो शिक्षा के बिना जीवन एक अन्धकारमय जीवन है तो शिक्षा तो बहुत ही आवश्यक है पर अगर हाई स्कूल के बाद या हाईयर एजुकेशन के बाद पढ़ाई के बात की जाए तो यह आवश्यक नहीं है यदि व्यक्ति नहीं करना चाहता तो परन्तु यदि बच्चे की इच्छा है यदि व्यक्ति ये कार्य को करना चाहता है तो बिलकुल उसे हाईयर एजुकेशन करना अनिवार्य है परन्तु यदि वह चाहता है कि अपने पारिवारिक व्यवसाय में जाए या किसी अन्य क्षेत्र में नौकरी करना चाहता है तो देखिए मैं चाहता हूँ की वह पढ़ाई करने के बाद उस क्षेत्र में जाए कि देखिए शिक्षा के बिना आपकी नौकरी कर सकते हो पर आप किस स्तर की नौकरी कर सकते हो ये आपकी शिक्षा के ऊपर ही निर्भर करता है अधिक अच्छी नौकरी के लिए हमें एक कम से कम एक स्टैंडर्ड एजुकेशन की ज़रुरत होती है आज की स्थिति वह नहीं है कि पुराने भारत जैसी स्थिति नहीं है की कम पढ़ाई लिखाई में भी आपको नौकरी मिल जाती थी आज के समय में आप जितना ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे जितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान रहेगा आप उतना अच्छा लोगों को आगे बता सकते हैं पढ़ाई एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पर तो यदि किसी व्यक्ति के पास पारिवारिक व्यवसाय है और व्यवसाय को करना चाहता है और व्यवसाय में उसके रूचि है तो बिलकुल उसे व्यवसाय में जाना चाहिए परन्तु अपने शिक्षा को साथ में चालू रखना चाहिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है शिक्षा करना शिक्षा के देखिए जीवन में बहुत बड़ा एक भाग है अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वह कुछ भी कर सकता है पर यदि वह शिक्षित नहीं है तो उसका जीवन सिर्फ़ एक सामान्य मनुष्य के जैसा पूरी लाईफ है तो देखिए नौकरी करना या व्यवसाय करना शिक्षा को छोड़कर के कार्य करना बिलकुल भी गलत है तो मेरा मानना है कि इसको शिक्षा के बाद आपको ग्रेजुएशन भी करना चाहिए इसलिए आप ग्रेजुएशन तो कीजिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ यदि आप चाहते हैं दूसरे कार्य करना तो आप कर सकते हैं